چند دن پہلے میں نے ایک ویب سائٹ سے گھر کے کام کے لیے ہتھوڑی منگائی تھی ہاں اس کی کوالٹی کافی بڑھیا تھی اور وہ جو نیچے لوہے کا تھا وہ بھی کافی مضبوط تھا جی ہاں اس پر گرپ بھی اچھی تھی اس پر ربر کی گرپ تھی اور وہ ہتھوڑی کافی مضبوط تھی میں نے اس سے بہت سے کام کیے اور وہ واقعی ایک اطمینان بخش پروڈکٹ تھا